हैलो सर क्या आप महाकाल रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं क्या मैंने अभी मेरे मैंने आपके रेस्टॉरेंट में भोजन के लिए ऑर्डर किया था और मेरे इधर से पेमेंट मैंने कर दिया है आपके इस पर चेक करके कृपया मुझे बताइए कि क्या वो पेमेंट आप इधर हो गया है सक्सेसफुल और मेरे इधर से भुगतान जो हुआ है मेरे को उसका कोई निर्णय नहीं मिला मतलब मेरे पास कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जिससे मेरे को पता चले कि मैंने इधर से भुगतान कर दिया है या फिर मेरे पास कोई स्लिप वगैरह नहीं है आप आपकी वेबसाइट पर चेक करके मुझे कृपया बताएं कि क्या भुगतान हुआ है या नहीं